मैंने ऐप पर ओला बुक की थी उसके अंदर जो मेरा ड्राइवर था जो ओला मेन जो चलाने वाला था गाड़ी वो बहुत ही अच्छा था मुझे अच्छे से उसने बर्ताव किया और अच्छे से मेरी जो जगह थी स्थान था उसके ऊपर मुझे अच्छे से छोड़ कर आया और मेरी उसने काफी मदद भी की जो मेरा सामान था वो उठाया ख़ुद रख और मुझे बीच में थोड़ी गाड़ी में जब मैं बैठ के जा रहा था तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो उसने मुझे जहाँ छोड़ना था उससे पहले डॉक्टर के पास लेकर गया और जो डॉक्टर के पास लेकर गया उसका मेरे पास कोई चार्ज नहीं लिया मुझे अच्छे से दवाई दिलाई सब कुछ कराया मेरा ट्रीटमेंट और फिर आराम से मेरे घर पर छोड़ कर आ गया ऐसे ड्राइवर मुझे बहुत अच्छे लगे धन्यवाद उसके लिए